स्हाड़ै मुल्ख च काफी लोग बड़े ऐसे साइंटिस्ट ते मैथामैटिशन ऐ जिनेंगी ना नावल पुरस्कार थ्होऐ दा जेह्ड़ा कि बड़ी अच्छी गल्ल ऐ ते कन्नै उ'नें स्हाड़ै मुल्ख ताईं इन्ने शैल शैल कम्म कीते दे जेह्दे कन्नै अज्ज बी स्हाड़ै मुल्ख बड़ी इज्जत दे कन्नै नांऽ ऐ स्हाड़े मुल्ख दा ते सी बी रमन जि'नें नावल पुरस्कार थ्होऐ दा फजिक्स बिच्च जि'नेंगी लाइट दे बारे च इस दुनिया ई सनाया हा सानू अज्ज अस उ'नें कताबें च बी पढ़ने आं ते ए पी जी अब्दुल कलाम जी होर जेह्ड़े ऐ जेह्ड़े इक ऐस्ट्रो स्पेस इंजिनियर हे जे डिफैंस सर्च ऐंड डैब्लपमैंट आर्गनाइजेशन कन्नै कम्म करदे हे ते ओह् स्हाड़े देश दे ग्यारह्मे प्रजिडेंट हे ते उ'नेंगी अस मसाइल मैन आफ इंडिया बी आखदे हे कि के ओह् जेह्ड़े हैन उ'नें मसाइल जेह्ड़ी ऐ ओह् लांच कीती दी ही ते इक ओह् बड़े मन्ने तन्ने दे इक बड़े मन्ने तन्ने दे परैजिडैंट बी रेही चुके दे हे उं'दी बजह् कन्नै बी स्हाड़े देश गी स्हाड़े मुल्ख गी लोग जानदे न श्री निबास राम मनोजन जेह्ड़े हैन ओह् तामिल नाडू दे रौह्ने आह्ले हे ते ओह् इक बड़े बड्डे मैथामैटिशन हे साइंटिस्ट हे जि'नें स्हाड़ी सानू नम्बर थ्यूरी ते इंफैनाइट सिरिज फ्रैक्शन कन्नै रूबरू कराया हा जेह्ड़े कि अज्ज अस लोक कताबें पढ़ने ओह् उं'दी बदौलत ऐ पढ़ने आं ते कन्नै हून फिर ओह्दे बाद होर बी काफी लोक न जिंदी बजह् कन्नै सानू पता लग्गे दा इस साइंस दे बारे च फि जेह्ड़े एह् अस पढ़ने केह् आखदे इसी सट्रक्चर पढ़ने जेह्ड़ा अस तारें दे बारे च पढ़ने जेह्ड़ी तारें दे बारे च पढ़ाई करने अस उ'न्दे बारे च जि'यां हून ऐ हे सुब्रमनियम चन्द्र शेखर जेह्ड़े ऐ हे उ'नें उन्नी सौ त्रासी च नावल प्राइज नोवल पुरस्कार थ्होएया हा इ'यै तारें दी सर्च उप्पर ते जेह्ड़ी ओह् बी स्हाड़े इक देश ताईं बड़ी मन्नी तन्नी दी जीत ही ते जेह्ड़े हून ऐ सत्त सतेंद्र नाथ बोस जेह्ड़े हैन ओह् बी मैटा मैथामटिशियन है उ'नें फजिकस च उ'नें सर्च कीती दी जि'नें उ'नें कोआंट्म मकैनिक जेह्ड़ी अज्जकल अस ग्यारह्मी बाह्रमी च पढ़ने कोआंट्म मकैनिक्स दे बारे च ते ओह् बी उ'नें सानू सनाए दी कि कियां कियां केह् होएया हा ते इंदी बजह् कन्नै स्हाड़े देश गी बड़े लोग जाना दे न ते एह् मैं अपनी ग्यारह्मी बाह्रमी जिन्नी बी बाह्रमी धोड़ी पढ़ाई ऐ उं'दे इं'दे इं'दे नांऽ सुने दे ते इक स्हाड़े हैन आर्यबट्ट जि'नें सानू सारे कोला पैह्लैं जेह्ड़ा जीरो होंदा शुनेय जिसी अस आक्खने ओह्दे कन्नै रूबरू कराया हा कि नम्बरें गी छड्ढियै बी इक नम्बर होंदा ना जेह्ड़ा जिसी ना अस नैचरल नम्बर आक्खने ते ना होल नम्बर आक्खने ओह् नम्बर होंदा जीरो जिसी अस शून्य आक्खने ते उं'दा बी बड़ा इक बड़ा स्हाड़े मतलब स्हाड़े प्रति इक बड़ा बड्डा उ'नें स्हाड़ी मदद कीती ही कि अगर अस इक दे पिच्छै लाचै ओह् ते ओह् इक्क ऐ रौंह्दा ते पर अगर अस उसी कुसै बी नम्बरै दे अग्गै लाचै ते ओह्दी कीमत जेह्ड़ी ऐ ओह् बदधी जंदी ते एह् चीजां उ'नें सानू सखाई दियां न जेह्ड़ी कि बड़ा बड़ा बड़ा इक दुनियां गी चलाने ताईं इक बच्चे पढ़ाई बिच्च बड़ा मतलब कि बड़ा ज्यादा म्हत्तव मतलब कि बड़ी जरूरी होंदियां चीजां न ते इंदा सारें दा मतलब कि बड़ा बड़ा स्हाड़ी जिंदगी च बड़ा स्हाड़ी दुनिया च स्हाड़ी जिंदगी च के दुनिया च बी बड़ा बड़ा इक इ'नें बड़ा बड्डा दान दे दूप च अपनी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ ओह् स्हेई रस्ते सानू लोकें सारें दस्सी दी